میں نے اسپوٹیفائی کا استعمال کیا ہوا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اپنے من پسند گانوں کو سننے کے لیے سی ڈی خریدنے کے لیے آپ کو بازار جانا پڑے گا وہاں سے سی ڈی خرید کے لانی پڑے گی اور پھر اسے چلانے کے لیے کسی میوزک پلیئر کا استعمال کرنا پڑے گا جو بہت ہی زیادہ وقت کھاتا ہے اس کے بمقابلے اسپوٹیفائی جس میں آپ کو صرف اور صرف انٹرنیٹ لگے گا جس کی بدولت آپ اپنے من پسند گانوں کو سن سکتے ہیں